اردو زبان کی تاریخ بہت ہی دلچسپ ہے اردو کا آغاز بارہویں صدی میں ہوا جب ہندوستان میں مختلف قبیلے خصوصاً ترک فارس اور عرب یہاں آئے ان قبیلوں کی زبانوں نے ہندی اور سنسکرت کے ملا جلا رنگ میں رنگ ملا کر ایک نئی زبان کو جنم دیا جو اردو کہلائی اردو زبان کا پہلا ارتقا دہلی سلطنت اور مغل دور کے دوران ہوا جب فارسی دربار کی زبان تھی اردو نے فارسی سے بہت زیادہ اثرات لیے اور اس کے الفاظ زبان اور انداز کو اپنایا چودہویں اور سترہویں صدی کے درمیان دکنی ہندوستان میں اردو کی ایک مختلف شکل ابھری جسے دکنی اردو کہا جاتا ہے یہ زبان حیدرآباد بیجاپور اور گولکنڈہ جیسے شہروں میں عام تھی مغل دور کے بعد اردو شمالی اردو شمالی ہندوستانی میں ابھری اور یہ دلی اور لکھنؤ کے ادبی مرکزوں میں بھی مقبول ہوئی اردو شاعری اور نثر نے اس دور میں اپنی پہچان بنائی انیس انیسویں صدی میں برٹش حکومت کے دوران اردو اور ہندی کا الگ الگ ارتقا ہوا اردو زیادہ تر مسلمانوں میں مقبول ہوئی اور اس کا نیا اسکرپٹ نستعلیق اپنایا گیا اس دوران اردو میں ادبی ارتقا ہوا اور یہ زبان گزٹ مجلات اور اصلاحات کے ذریعہ عام ہوئی انیس سو سینتالیس میں پاکستان کے قیام کے بعد اردو کو ریاست کی قومی زبان کا درجہ دیا گیا اس دور میں اردو نے اور زیادہ ترقی کی اور اس میں تعلیم اور سرکاری کاموں میں بھی استعمال بڑھا اردو زبان وقت کے ساتھ ساتھ مختلف اثرات اپناتی رہی اردو گھریلو طور پر ہندوستان اور پاکستانی عوام میں بھی مقبول رہی اس میں شاعری ادب اور فلموں کا زبردست رول ہے بالی ووڈ کی فلموں نے اردو کو ہندوستان میں عام کیا جہاں یہ لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گئی آج کل انٹرنیٹ اور گلوبلائزیشن کے دور میں اردو نے مختلف عزت اور اثرات اپناتے ہوئے اپنے رنگ درست رکھا ہے انگلش اور دوسری زبانوں کے الفاظ نے اردو میں داخل ہو کر اسے اور رنگین بنا دیا اردو کا سفر ابھی بھی جاری ہے اور یہ زبان اپنی لذت اور روح کے ساتھ ماضی حال اور مستقبل میں اپنی پہچان بنائے رکھے ہوئے ہے